प्रणाम सर हँ आइ ट्रेनिंग तऽ भए गेल लेकिन किछु बढ़िआँ परफॉर्मेंस हमर नहि रहि सकल यऽ ओइके वि विषयमे अहाँसँ किछु चर्चा करयके छै हमरा तऽ सर गलती गलती तऽ सर समझमे नहि आबि रहल छै हम खुदसँ कोशिश तऽ कए रहल छियै लेकिन भए नहि रहल छै हँ सर से तऽ छै कनि कनिके लिये गड़बड़ा जाइ छै लेकिन कोशिश तऽ हम कए रहल छियै बस छै कनि जम्पिंग सबमे दिक्कत छै जम्प नहि कए पाबय तऽ सर की मतलब ट्रेनिंग करब ई अपना कोर्टपर भए जेतय कि कतहु बाहर जाइ पड़तइ ट्रेनिंगके लिये कोनो दोसर जगह कोनो